देखिऔ हमरा गाछ वृक्षसॅं बड लगाव अइ ओ लगाव जे अछि से हमर गुरुदेव रहथिन मेजर सीताराम मिश्रा ओ बेचारा हुनके प्रेरणासॅं ई गाछ लगबैक हमरा प्रवृति जागल आ हम जखन बेरोज़गार रही तीन साल घर पर रहलहुँ तखनो हम खूब बढ़िआँ ओ कहै छै गाछ वृक्ष लगेलहुँ जखन नौकरीमे एलहुँ तखनो जखन बाहरमे रही जेना सकरीमे रही दरभंगामे रही तहन तऽ नहि लगा सकलहुँ ओते लेकिन सहरसा जखन ट्रांसफ़र भऽ कऽ एलहुँ तऽ गाछ वृक्ष लगेलहुँ जतय ख़ाली ज़मीन रहय परती रहय ताहिमे गाछ वृक्ष लगेलहुँ आ अखनो रिटायर केलाक बादो हमरा गाछ सॅं बहुत स्नेह अछि आ गाछ हम लगबै छी आओर इएह उद्देश्यसॅं चलल रहय फलनाक गाछ छी कमसे कम लोको तऽ देखत हमर फल ताहि दुआरे गाछ हम लगबैक प्रवृति हमरा जखन नौकरीमे छलहुँ तखने रहय आ रिटायर कऽ गेलहुँ तखनो अछि आ लगबै छी आ खासकें कऽ माँ आ बाबूजीकें जे श्राद्ध होइ छनि मतलब ओहि अवसर पर ज़रूर ओहि दिन गाछ लगबै छी रोपै छी गाछ लगबै छी आ अखन तक इएह अछि जे गाछ लगबी ओकर सुरक्षा कोना होय ताहि वास्ते प्रयासरत रहै छी

हम तऽ भगवानसॅं इएह कामना करै छियनि जे स्वस्थ रही आ गाछ वृक्ष हम खूब लगाबी जतेक भऽ सकए ई हमर उद्देश्य अछि आ समयक बरबाद हम नहि करै छी जेनाकि दुटा गाय राखने छी गायक सेवा करै छी ई बुझै छी जे गौ माता छथिन ताहि लए कऽ ओहि उद्देश्यसॅं गायक सेवा हम करै छी आ गाछ वृक्ष लगबै छी पैतृक सम्पत्तिक सेहो रक्षा करबाक लेल जे होइया करै छी खेती पथारी सेहो किछु कऽ लै छी

आ गाछ वृक्षसॅं हमरा बहुत स्नेह अछि जहिना हम तऽ इएह बुझै छियै जे गाछ लगेलासॅं अपना तऽ जे फल खायब लोकों जँ ओ फल खायत ओहो एकटा आशीर्वादे भेटत इनडायरेक्ट रूपमे ओ एकटा आशीर्वादे भेटत गाछ लगबै छी आओर इ हमर सभक प्रयास छी